گیمس میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں ہم گیمس کے مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے گیمس کہ ہمارے لائف کا بہت اہم حصہ ہے اور یہ ہمارے مینٹلی فٹنیس بھی کیا کہتے ہیں بہت اثر ڈالتا ہے مختلف کھیل ایسے ہیں جو کیا کہتے ہمارے ہیلتھ پہ بھی کیا کہتے بہت اچھا اثر ڈالتے ہیں جیسے ہمارا بھاگنا ہے دوڑنا ہے اور کرکٹ ہے فٹ بال ہے بہت سارے مختلف گیمس ہے جو ہمارے کیا کہتے ہمیں مینٹلی کیا کہتے فٹ رکھتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ورک آؤٹ کرنا صبح مارننگ میں کیا کہتے ہیں رننگ کرنا یہ سب گیمس ایسے ہیں کیا کہتے ہم نے خود بھی کھیل سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر بھی کھیل سکتے ہیں ورک آؤٹ کرنا صبح ہی صبح جا کر پارک کے اندر اس کو کھیلنا اور بہت ساری چیزیں گیمس ایسے ہیں جس میں ہم کیا کہتے ہیں مینٹلی اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں